ہمارے خیال میں ٹیکنالوجی ہمارے رہنے اور ہمارے ماحول کے ساتھ تعامل طریقے کو بہت ہی اچھے طریقے سے بدل رہی ہے اس کا لارج فیکٹر یہ ہے کہ ٹیکنالوجی آنے سے ہمارے پالوشن تو تھوڑا کم ہوا کیونکہ ڈیو ٹو الیکٹک کار ڈیو ٹو الیکٹک کار اس کے وجہ سے اگر تمہارے پیٹرول کار اور ڈیزل کار اور یا گاڑیاں چلتی ہیں تو جس سے ہمارے پالوشن ہمارے واتاورن وہ پردوشت ہوتے ہیں جس سے ہمارے پن ہمارے دن چریا زندگی کےاندر بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں سی او ٹو سی او مونو کاربن مونو آکسائڈ جو گاڑی کے ان ایندھن سے نکلتا ہے وہ زہریلا ایک پدھارت ہوتا ہے ایک زہریلا گیس ہوتا ہے الیکٹک کار آنے سے یہ چیزے کم ہو جائیں گی اور الیکٹرک کا بڑا ایک اہم رول ادا ہوگا آنے والے ٹیکنالوجی کے اندر اور یہ گلوبلی چینج مانا جائے گا کیونکہ

کلائمیٹ کے اندر یہ چیز چینج ہونی چاہیے تھی اور جوکہ ایک بہت بڑا یہ رول ادا کرتی ہے گلوبلی چینج بھی ہوتی ہے ٹیکنالوجی آج کل کے دور میں ہر ایک چیز میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے آرٹیفیسیل انٹیلیجنٹ دیکھ لیں آپ ہم لوگ بیٹھے بیٹھے کسی کا بھی چہرہ کسی کے ساتھ میچنگ کر کے اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اور وہ پتا بھی نہیں چلتا تو یہ بھی بہت بڑا چینج ہے یہ بھی ایک ٹیکنالوجی کا ہی حصہ ہے چاٹ جی پی ٹی ہم بیٹھے بیٹھے جیسے گوگلو کے اندر ایک ٹائپ کرتے ہیں تو وہ سارا آنسر دے دیتا ہے اسی طریقے سے چاٹ جی پی ٹی کے اندر ہم وائس کے ذریعے فوٹو کے ذریعے اور ٹائپنگ کے ذریعے کچھ چیز کے سوالوں کے جواب لے سکتے ہیں ایزیلی وے میں تو ہمارے گوگل گلوبل چینجنگ جو ہوا ہے چیلینجز جو ہیں گلوبل چیلینجز جو آج کل کے دور میں بہت ہی بڑا فیکٹر ہے

ہم لوگ کو زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانی چاہیے جس سے ہمارے کلائمیٹ چینج ہوئیں گے اور اس سے ہمارے واتاورن بھی ٹھیک رہے گا زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائے صاف ستھرا رکھیں اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو پالوشن نہ کریں جس سے ہمارے کلائمیٹ میں پھر سے خرابی ہو جائے گی اور پھر ہم پھر کسی چیز کا شکار بن سکتے ہیں اسی اسی لیے

ان سب چیزوں کو نظرانداز کرنی چاہیے اور ان سبھی چیز کو ہم لوگوں کو دور کرنی چاہیے اپنی زندگی سے اور زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانی چاہیے اور اپنے آس پاس صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور ٹیکنالوجی کے اوپر کرتے ہوئے لائف گزارنی چاہیے ٹیکنالوجی آج کل کے دور میں ایک انسان تو ہے ہی دوسرا ٹیکنالوجی دوسرا انسان ہے اگر ایک انسان ہے تو دوسرا انسان بھی ہونا چاہیے اور جس کے ساتھ ہم زندگی گزار سکتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی ہے تو اسی طریقے سے ٹیکنالوجی ہمارے رہنے اور ہمارے ماحول کے ساتھ تعامل کرتی ہے اور اسی طریقے سے بدلی جا سکتی ہے